ان دنوں بچوں بچے ہے سو باہر کرکٹ وغیرہ کھیلتے ہیں اور آج کل بچوں کا تو فون کا شوق بہت ہو چکا ہے کہ اس میں گیم زیادہ ہو جا رہے ہیں جیسا کہ اس میں پب جی کھیلنا ڈریس چینج کھیلنا چھوٹے بچوں کے لئے بہت سارے گیم ہوتے آج کل کھیلنے کے لئے آج ان دنوں تو زیادہ تر تو بچے لوگ نینی کا گیم کھیل رہے ہیں